جب ہم کو پہلی بار کچھ پکانا ہو تو ہم میرا یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی دماغ سے سوچیں یوٹیوب میں تو سب کہتے ہیں کہ یوٹیوب کا تجربہ صحیح ہوتا ہے لیکن میرے خیال سے یوٹیوب کا تجربہ اتنا صحیح نہیں ہوتا ہے جتنا میرا اپنا خود کا تجربہ صحیح ہوتا ہے بہت سارے لوگ یوٹیوب کو دیکھتے ہیں جب پہلی بار کھانا پکانا شروع کرتے ہیں لیکن جب ہم نے سب سے پہلے کچھ پکانا شروع کیا تھا تو ہم نے خود اپنے دماغ سے بنایا تھا خود اپنے تجربے سے بنایا تھا کہ کس میں کیا چیز ڈالنی ہے کیسے ڈالنا ہے اگر بریانی بنانی ہے تو کتنا چاول ہونا چاہیے کتنا گوشت ہونا چاہیے اور بریانی کے لیے کون کون سا مسالہ ہونا چاہیے یہ سب ہم نے خود اپنے تجربے سے ڈالا تھا یوٹیوب کا تو یہ ہے نا کہ اگر ہمیں دو کلو بریانی بنانی ہے لیکن اس میں دکھا رہے ہیں کہ ایک کلو بریانی بنانے کا طریقہ لیکن ہمیں بنانی ہے دو کلو بریانی بنانا تو ہم وہی دیکھیں گے نا کہ اس میں ایک کلو میں جو مسالہ پڑا ہے ہم وہی دو کلو میں ڈال دیں گے اور وہی ایک کلو والا گوشت دو کلو میں ڈال دیں گے تو اس طرح ہمارا ہمارا جو ہم چیز بناتے ہیں جیسے بریانی وغیرہ بنا رہے ہیں تو وہ صحیح نہیں بن پائے گا کیونکہ ہم یوٹیوب میں جو دیکھتے ہیں بالکل سیم ویسے ہی ڈال دیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے یوٹیوب میں ایک مرتبہ اگر دیکھ لیا بس مسالہ دیکھ لیں کہ کیا کیا ہے لیکن یہ نہیں کہ پورا کہ پورا جو جو دیکھ رہے ہیں وہ سب ڈالیں بلکہ اپنے تجربے سے جو کچھ ہم بناتے ہیں وہ میرے خیال سے سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے